हैलो सर ठीक सर ठीक सर अ'ऊं गेदा नी बामार होई गेदा हा ते ओह् कम्प्लीट नी होई सर तुस समझा दे नि हैन केह् होएआ बमार होई गेदा हा इयां टट्टियां लग्गां दियां ओह् सर ओह् दोस्त माय देहीं देहीं पुड़ियां खलाई गेदा हा मिगी खरे त्रै चार दिन लग्गने में कीता हा फोन उप्पर दिक्ख उप्पर केह्डा उप्पर देना तुसें मै मै मै सुनेआ मै सुनेआ मै सुनेआ तुसें गै एच ओ डी कुड़ियें शा तुसें लैतियां नी ते जागतें दे पिच्छें पेदे मै सुनेआ कुड़ियां कीतियां नेईं हियां केह्ड़ा कम्म कीते दा तुसें मै मै मै हून इक गल्ल कराना अ'ऊं इक हून गै गल्ल हून गै गल्ल कराना थुआढ़ी कुड़ियै नै सर अ'ऊं इस बैल्ले हस्तताल सर मै बमार आं मिगी टट्टियां लग्गी दियां मै नी आन होंदा ऐ आई आई जाओ आई जाओ सर आई जाओ सर फ्ही तुसें बी ड्रिप अ'ऊं आं इत्थै जे जे जम्मू हां उत्थै गै ठीक ऐ सर कोई नी चार पंज दिनें देऊ ओड़ने आं